म्हजे प्रमाण ह्या स्वताची मजत गट तयार जाल्ले खूब गरजेचे आनी खूब म्हत्वाचे कारण हे गट तयार जाल्ल्याक जायत्या बायलांक संदी मेळ्या स्वावलंबी जावपाची जायतीं अशीं बायलां आशिल्लीं जीं घरांत आर्थीक मदत करुंक सोदतालीं पूण जायत्या कारणां खातीर तीं फुडाकार घेवंक पावनाशिल्लीं पूण हे जे गट सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आमी म्हणटा ते निर्माण जाल्ल्याक जायतीं बायलां एकठांय येवन घरगुती खाद्य पदार्थ तयार करून ती लोकांक विकतात आनी तातूंतसून ते दुडू जोड जोडटात तातूंतसून ते आपलें जायते घर चलयतात आतां घरगुती सामान म्हळ्यार लोणचें लाडु शेव पापड अशें जायतें सामान करून हे गट विकतात आनी आपली जोड जोडटात आतां हे जे आमी लिज्जत पापड हाचें उदारण घेतलें जाल्यार येदो व्हडलो करोडाचो धंदो हो कोणी तयार केला बायलांनीच तयार केला आनी बायलांनीच तो करोडाचेर धंदो व्हेल्लो आसा एका घरांत तो धंदो लिज्जत पापडाचो चालु केल्लो आशिल्लो कांय चार पांच बायलांनी तो आतां कितल्याशाच हजारान हजारांनी बायलांक जोडून तो आतां येदो धंदो व्हडलो जाल्लो आसा तशेंच जायत्या अशे मजत गट तयार जावचे अशी हांव आशा दवरतां आनी जायतीं बायलां अशीं ह्या फुडें स्वावलंबी जातलीं अशीं अपेक्षा करतां